मुजफ्फरपुर जिला बहुके इतिहास बहुत पुराना हय मुजफ्फरपुर जिला आजसँ नहि बल्कि अयोध्या के अऽ द्वापर त्रेता युगसँ ही मुजफ्फरपुर जिला परसिद्ध हय मुजफ्फरपुर जिला पुर जिलाके बहुत पुराना नाम मुजफर पूर हो सुदीन रहलै हमरा ओतना याद नहि हय लेकिन अब ओकरा बदलिके मुजफ्फरपुर कयल देल गेलै आब मुजफ्फरपुर मे विकास पहिले तऽ कुछ नहि रहलै बहुत ही गरीबी सभ चीज बिहार पिछड़ा जात पिछड़ा राज्यमे घोषिते भेल रहलै लेकिन अबके सरकार सभ बहुत ओकरा तरक्की करके आगे मुँहे आगे बढ़ा देलै मुजफ्फरपुरके रेलवे स्टेशन मुजफ्फरपुर बिहार भरिमे सभसँ बड़ा रेलवे स्टेशन हय आओर मुजफ्फरपुरमे जे भी कुछ हय बड़ा बड़ा अधिकारी बड़ा बड़ा राज्य मुजफ्फरपुरके डॉक्टर एकठो डॉक्टर हय बहुत बच्चाके नामी डॉक्टर हय हमसभ भी अपना बच्चाके उहाँ इलाज करैली हरेक रोग व्यवस्थाके मुजफ्फरपुरमे इलाज भेलक अपना इहाँके गाँव घरके जे भी औरत मर्द हय सभ वहींपर गेलक इलाज करेलक बच्चाके एकठो हॉस्पिटल अलगसँ हय केजरीवाल हॉस्पिटल जहाँ जेतना भी बच्चाके जे भी बीमारी भेलक उहाँपर ओकर इलाज भेलक नीतीश सरकारके राजमे बहुत कुछ तरक्की भए गेलै